ناسک ضلع میں کچھ مقامی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو معلومات کے ذرائع جو اہم ہیں وہ ان میں کچھ نیوز چینل ہے جیسے اے بی پی ماجھا ہے جے مہاراشٹر ہے نیوز ایٹین لوک مت ہے سام ٹی وی ہے ٹی وی نائن مراٹھی ہے زی ٹونٹی فورتاس ہے مانوسماچار ہے سیف نیوز ہے اور اسی طرح نیوزپیپر میں بھی کئی آتے ہیں مراٹھی نیوزپیپرس میں لوک مت ہے لوک سٹا ہے مہراشٹرٹائمس ہے ساکال ہے پرہار ہے ایک مت ہے سنچار ہے دیش دوت ہے اور اسی طرح اردو اخباروں میں بھی روزنامہ اردوٹائمس صحافت انقلاب ترجمان اردو اورنگ آباد ٹائمس ایشیا اکسپرس اور سیاسی تقدیر اور روزنامہ اور اسی طرح شام نامہ اسی کے طرح اسی طرح سے بھی کئی رسالے بھی آتے ہیں جیسے بچوں کی دنیا آ گئی ہے اور سائنسی رسالے خبری رسالے آتے ہیں جو کہ ہمیں خبروں کے ذریعہ بتاتے ہیں اور معلومات جو ہوتی ہیں ان میں علاقائی لحاظ سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر علاقے کی ہمیں خبر ملتے رہتی ہے اور ہم اپنے ضلعے کی بات کریں تو یہاں پر ہم اس بات پر دھیان دے سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹیکسیز زیادہ بڑھائے گئے ہیں ان ٹیکسیز کو کم کیے جائے اور یہاں پر جو پانی کی سہولیات ہیں انہیں اچھی کی جائے راستے ٹرانسپورٹ ہیں جو مین ہائی وے ہے اسے بھی اچھا بنایا جائے اور جو ہے سگنلس ٹریفک رولس کو پابندی کی جائے اسی طرح سے بجلی جو ہے بجلی کمپنیاں جو اپنی من مانی کررہی ہیں وہ اپنی من مانی کو روکیں اور جو بل بڑھا چڑھا کر لی جا رہی ہے ان بلوں کو بھی روکا روکا جائے اور اسی طرح جو ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اس لیے ہم مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ مہنگائی کم ہو سکے اور ایک عام آدمی سکون سے اپنی زندگی جی سکے